स्कूल में हम लोगों को कला जैसे नाव कागज की बनाना उसके बाद गुड़िया बनाना और जैसे आदि चीज़ें बनाना सिखाते हैं जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है सीखने में भी थोड़ा मजा आता है और हम लोग इसका प्रयोग कहीं जैसे गए तो हम लोग का इच्छा हुआ तो हम लोग बना बनाने उसे बना गया उसके बाद छात्र के सामने जैसे सब लोग कोई स्टूडेंट खड़ा रहता है तो उसके सामने भी बनवाते हैं तो हम लोग बनाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो नहीं बना पाते हैं पर हम लोग बना लेते हैं